हेलो प्रणाम चाचाजी आइ काल्हि फैशन बदलि गेलैए कहलहुँ प्रणाम चचा ठीक छै आइ काल्हि फैशन जे छै ने बदलि गेलैए हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै

हँ हँ कोइ भी नापके मिल जेतै सभ रङ्गके चप्पल आबै छै तऽ ह्म्म हँ हँऽ हँऽ हँऽ हँ हँ

ठीके छै हँ नहि चलू हेलो अच्छा हँ ओहि फैशन हँ ओहि फैशनके बात छै चप्पल आरो कपड़ा आरोमे आइ काल्हि जे छै ने कोन कोन डिजाइन छै हँ